आं बि गामियाव थानानै खेथि बाथि आगोलनिफ्रायनो खालामबोदों माइ खेथि बेसर खेथि आलु खेथि खालामदों खालामनानै देहाखौ मोजां मोनो बे खिसुमान खालामाबा देहाया बया थायो आं हदाय खेथि बाथिखौ आं गाराखै माइ खेथि खालामो माइ बोथोराव माइ खेथि खालामो आरो उनाव माइ हाखांबा ओइ उफ्रा खेथिखौ खालामो आरो थारमाने बेसर सबाय आलु नैबे आरो हाक पासुलि थारमाने मैगं थाइगं खेथि खालामो आरो दा बेफोरखौ फान्नानै आं खिसुमान फैसा आरजियो आरो आरो आं खेथि खालामाबा थानो सुखुआ आगोलनिफ्रायनो आं खेथि खेथियाव थायो आरो खेथि बाथि मावो आरो दा बे खार'नै दा खिसुमान देहाया खेथि खालामाबा बे बेफोरबायदि खालामाबा थांना थानो हाया थांना थांनो खार'नै खिसुमान बेफारनिफ्राय निरज' खालामनानै देहा माबा थाखा फैसा खामायो आरो आं दा आलु फानो आलु खेथि खालामो आलु खेथि खालामनानै आं खिसुमान फानो अलप थाखा खामायो आरो माइ आबाद मावो बे आबाद मावनायावबो आं खिसुमान थाखा बाहायो बेनिफ्रायनो आं खेथियाव लाभ दं आरो खेथि नङाबा आं थांना थानो हाया आं खेथि खालामनानैसो आं खिसुमान जिबनखौ थरेलांदो आरो देहाफ्रा मोजां मोनदों खेथि खालामाबा देहाफ्रा बया जायो बेनिखायनो आं उन्दैनिफ्राय खेथि खालामबोदों ओजों मोनथाम मोनथाम मोनब्रैसो खालामो आरो आं नै आं देग्लाय आं माइ खेथि खालामनानै बेसर खेथि खालामदों आरो मुसुरफोर फोदों सबायबो फोदों आरो गाथा साथार फोनानै आं आंनि देहाखौ मोजां खालामो आरो थारमाने आं खेथि खालामाबा थानो सुखुआ